मुंहिंजो जेको आहे पासपोट हुओ उहो एक्पायर थियण वारो आहे सुभाणे त हिन लाइ जेको आहे मां रिन्यू कराइण लाइ जेको आहे मां हिन लाइ ऑनलाइन एप्लीकेशन जेको आहे भरे चुकी आहियां ऐं जेका बि हुन में डॉक्यूमेंट्सम खपंदा हुआ वेरीफिकेशन लाइ उहे मां ऑनलाइन बि अपलोड करे चुकी आहियां है न त हाणे छो जे लाइ मूंखे जेको आहे इहे ॿाहिरि वञण ज़रूरी आहे मूंखे केनेडा वञिणो आहे ऐं इहा ज़रूरी आहे मूंखे वञणु छोजे लाइ मूंखे जेको आहे पढ़ाई लाइ ऐं नौकरी लाइ हुते जेको आहे अॻिते अप्लाए करिणो आहे ऐं मूंखे हुतां जो जेको कागज़ात आहिनि उहे सभ बि मूंखे तकिड़ो वञी जेको आहे जल्दी वञी पूरा करणा आहिनि त हिन करे मां चाहियां थी की तव्हां मुंहिंजो महिरबानी करे जेको आहे पासपोट के ॾिसी वठो

छोजे लाइ मूंखे ज़रूरी आहे वञण जे जेतिरो जल्दी मुंहिंजो हीउ रिन्यू थी वेंदो ओतिरो मुंहिंजे लाइ सहूलो थींदो छो लाइ मुं मुंहिंजे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे उते वञणु मूंखे पढ़ाई ऐं नौकरी जे करे जेको आहे मूंखे पंहिंजो डॉक्यूमेंट प्रोसेस बि हुते कंप्लीट करिणो आहे ऐं पूरो करिणो आहे त त हिन करे जेको आहे छोजे लाइ मां ऑनलाइन अप्लाए करे चुकी आहियां जेतिरा बि पना ऐं काग़ज़ात खपंदा हुआ उहे सभ बि मां ॾई चुकी आहियां त हाणे जेको आहे मूंखे रुगो तव्हां अपॉइंटमेंट ॾई छॾियो स्लॉट मूंखे ॾई छॾियो ताकी मां हुते बाक़ी बि अची साम्हूं अची वेरीफिकेशन कराए वठां ऐं मुंहिंजो प्रोसेस कंप्लीट थिए त मां सहुलाईअ सां ॿाहिरि वञी सघां